हँ हेलो हँ बाजू अच्छा अच्छा नमस् हँ हँ कहू की हमरा जे छै से एक दू टा किताबके बारेमे बुझबाक छले जे अहाँ लगमे उपलब्ध हेतै कि नहि हेतै जे छै हम मैथिलीसँ जुड़ल किताब विद्यापतिक किताब जे छै से लिअ चाहै छियै जे छै तऽ हँ की रेट पड़ै छै अच्छा अच्छा तीन सए नब्बे एहिमे जे छै छूटो वगैरह छै पाँच परसेन्ट यौ मैथिलीके किताब यौ जी गिनले चुनले आदमी तऽ पहुँचत ई ख् किताब खरीदय लेल जे छै से विद्यापतिवला किताब तऽ एहिमे जे छै किताबमे तऽ कहाँदिन जे छै से आधा आधी जे छै से जे छै से छूट होइ छै अच्छा तऽ कहलहुँ कहलहुँ एक बेर विचार करियौ ने अहाँ जे छै से हम बराबर किताब खरीदैत रहै छी अध्ययन अध्यापन अध्ययन अध्यापनसँ हम जुड़ल लोक छी हम बराबर किताब खरीदैत रहै छियै आओर दोसरो लोकनिकेँ जे छै से किताब खरीदबैत रहै छियनि किछु विशेष छूट हमरा तऽ दियौ हँ अच्छा विज्ञानके किताबपर पचास परसेन्ट आ मैथिलीके किताबपर पाँच परसेन्ट ई तऽ अन्याय नहि भेलै मैथिलीके सङ्गे तऽ तऽ हम तीन टा सेट लेब आ पच्चीस प् पच्चीस प्रतिशत यदि छूट दऽ दैतियै तऽ हम तीन टा किताब लैतहुँ गप्पमे अन्तर नहि ने हेतै